खेळ खेळप म्हळ्यार ते आमकां सगळे परस म्हत्वाचें कित्याक भायर वसून खेळटात जाल्यार आमचें जिवाक तें बरें पडटा आनी गांवगिऱ्या लोकां परस शारांत रावतात ते लोक चड खेळनात ते भुरगे चडशी आतां फोनाचेर वा टीव्हीचेर आसतात तांकां भायर कितें गेम्स खेळ कसले खेळ खेळटात ते कांय खबर ना ताका लागून ते गांवांत रावपी भुरग्यां परस चड बरना पडटात आनी तांकां चड दुयेंस द्वेसां जातात तर गांव गांवच्या भुरग्यांक चड दुयेंसां जायना कित्याक ते भायर खेळपाक वतात चड वगत भायरूच आसतात आनी चड बसान रावनात सो तांचे जिवाक ते बऱ्याक पडटात पूण सगळे चड जर तर चड खेळपाक गेले जाल्यार एक एक पाटी तांकांय जिवाक माल पडटा ते आनी एक एकदां हात पांय मडटात मागीर तांकां हॉस्पिटलांत बीन व्हरपाक पडटा आनी ते खेळपाक जायत जाल्यार खेळपाक वचत जाल्यार ते एक्सरसायज जाता आनी आमची ते जिवाक बऱ्याक पडटा आमकां आनी वखदां वखदां बीन घेवपाक पडना आमी फुटबॉल खेळटना फुटबॉल नॉर्मली खेळतना दोन टीम आसतात आनी तितून एक टिमींत एकरा प्लेयर आसतात आनी दोन गोलकिपर आसतात एक बॉल आसतात आनी फुटबॉल खेळटा खेळटा स्टाटींग गेम चलता तेन्ना बरी चलता मागीर मागीर जेन्ना टायम काबार जावपाक येता तेन्ना गेम रफ जाता आनी त्याच टायमार लोक खेळ भुरग्यांक मार लागपाक शकता आनी ते तेंचे हात पांय मोडपाक शकतात आनी मागीर ते तांकां स्कूल कॉलेज मीस जाता आनी मागीर तांचे शिकपाकूय ते फाटी व्हरतात मागीर क्रिकेट खेळटना पासून भुरग्यांक मज्जा येता क्रिकेटाक सग क्रिकेटान